हेलो

जी जी सर आपके डांस सीखना है तो इस डांस विभाग में इच्छुक है आपके तो हम सिखलाते हैं सर तो आप अपना नाम अंकित कर लीजिए और हमें डांस के बारे में डांसिंग जो है सो अनेकों तरह से सिखाया जाता है डायलोग दिखाया दिखाया जाता है हर सिस्टम इसमें अलग अलग है

अब कितने तारीख को ये डांस सीखना चाहते हैं एडमिशन इसमें ओपेन जारी रहेगा जी जी सर एक्चुअली क्या है जो अभी नया में जो जॉइनिंग किया है डांस डांसिंग में वो अभी उसका एक महीना का डांसिंग कोर्स रहता है सर तो अभी उसका कोर्स अगले महीने एक तारीख को पूरा होने जा रहा है उसके बाद दो तारीख से आपका डांसिंग ओपेन रहेगा तो आप दो तारीख को आइएगा अपना नाम अंकित एडमिशन करा लीजिए सर न्यू बैच में पुराना बैच रहता है तो उसको कुछ जानकारी रहता है अनुभव रहता है और कुछ सीख लिया है आप नए हो आप बोल रहे हो तो मैं फाइव परसेंट की डिस्काउंट आपको दिया जाएगा सर ज्यादा सब कुछ तो हमरे दि ह हमको देखना पड़ता है और इस इसमें पोशाक भी मिलता है ड्रेस का जो पोशाक रहता है वो में मिलता है फाइटिंग हैंडल हैंड का जो ये कवर रहता है पाँव में पैड रहता है सब कुछ जैसे कि कहीं गिर गिर जाए या चोट लगे या कोई कहीं से आप छलांग मारोगे तो उसमें पाँव पर असर नहीं हो वो सब का पोशाक अ ड्रेस सब ज जो है सो हमारे तरफ कंपनी से मिलते हैं सब जी सर